न'खरावहाय देहा जोथोन लानो थाखाय लाइफ इनसुरेन्स एबा बीमा बेखौ लाथारनांगौ नाथाय आंनि थाखाय दासिम बेबायदि गैथ'वा होमब्लाबो गोरोन्थि जाया न'आव जाहा बिनानाव सासे दङ बिनानावा बेखौ दिनैनिफ्राय जिनै बोसोर आगोलनिफ्रायनो बे लाइफ इनसुरेन्स कम्पानियावहाय

जिउनि बीमाखौ खुलिनाय जादों जोंफोरनियावहाय बेबायदि बीमा होननानै एक्सट्रा खुलिनाय गैयाब्लाबो जोंनि जिथु बें एकाउन्ट खुलिनाय एस बि आइ बेंआवहाय जिर' बेलेन्स जायफोर खुलिदों जोंनि न'खरावथ' बांसिन बेबायदि खुलिनाया दङ बेवहाय इनसुरेन्सखौ खालामखानाय जादों नाथाय इनसुरेन्सखौ खालामदोंब्लाबो एबा बीमाखौ खुलिना लादोंब्लाबो देहा जोथोननि थाखाय लाब्लाबो जों दिनैसिम बेबायदि देहा जोथोननि बीमानि एबा लाइफ इनसुरेन्सनि कम्पानिनिफ्राय दासिम आनसुंथाइ मोनबोफेराखै नाथाय जों सानो बेबायदि माबा मोनसे देहानि जोखोम एबा देहानि खहा जानाय दासिम गैथ'वा बे हिसाबै जोङो क्लेम खालामनोबो मोनाखै देहा जोथोननि थाखाय जिथु खुलिनाय बीमा बेखौ जों दासिम बेबायदि राहा लामाखौ दङब्लाबो जोङो मोनफेरबोआखै नाथाय आं सानो साफ्रोमबो सुबुङानो बे जिउ एबा देहानि जोथोन लानायनि थाखाय बे जिथु बीमा यज'ना बेखौ खुलिना लानाया मोजां होननानै